जी सर हमें बस चाहिए थी हरिद्वार के लिए जी हमको जाना हैं पाँच अक्टूमबर को अवेलेबल है अच्छा जी हमें उसमें व्यवस्था चाहिए ए सी तो होनी ही चाहिए हाँ हम पन्द्रह कैनडिडेट हैं और जैसे कि हम हरिद्वार के लिए जाएँ तो फिर उसमें कितने घंटे लग जायेंगे उसमें अच्छा दो दिन लगते हैं तो फिर उसमें बीच में खाने पीने की व्यवस्था अच्छा तो उसमें स्लीपर व्यवस्था होगी न बस में अच्छा नहीं वो तो अजस्ट कर लेंगे वो तो जैसे कि कुछ स्लीपर के पास जायेगे तो कुछ नीचे आ जाएंगे अडजस्ट वो अच्छा नहीं वो तो अडजस्ट कर लेंगे हम वो तो आठ दस हैं कोई दिक्कत नहीं हैं अच्छा अच्छा हाँ तो आप अपनी कॉस्ट बताइए पंद्रह कैनडिडेट की अच्छा और फिर वहाँ पर घुमाने के लिए हरिद्वार में अच्छा हाँ तो जैसे कि अच्छा जी अच्छा तो कितना बताया था आपने उसका चार्ज तीस इसमें कुछ कम हो जाएगा नहीं जैसे कुछ हो जाए अच्छा अच्छा जैसे कि खाने में सुबह तो नाश्ता होगा अच्छा

अच्छा ठीक है तो फिर और जैसे कि रास्ते में कोई किसी के लिए कुछ नुकसान हो जोखिम आए तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी

कितने किलोमीटर के समथिंग होगा ये अच्छा टाइम कितने बजे जैसे कि हम यहाँ से हम कितने बजे निकल पाएंगे अच्छा फिर दूसरे दिन पहुँचना होगा अच्छा ठीक है तो फिर हम कर लेंगे बात आप से हमारी बुक कर लेना